ہیلو سر کیسے ہیں خیریت سے ہیں سر میرے موبائل پر انٹرنیٹ کی رفتار بہت سست ہو گئی ہے ویڈیوز نہیں چل رہے ہیں اور ویب سائٹس کھلنے میں کافی وقت لگ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے سر جی سر کیونکہ میری انٹرنیٹ کی رفتار عام طور پر بہتر ہوتی تو ہے لیکن اب اچانک بہت سست ہو گئی ہے اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب ڈیٹا کی حد ختم ہو جائے لیکن ابھی ڈیٹا ہمارا باقی ہے جی سر جی جی جی ہاں میں نے وائی فائی بند کر کے دوبارہ ڈیٹا آن کیا لیکن رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا اس لیے اب میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں جی سر میں اپنے موبائل نیٹورک آپریٹر کی کشٹمر سروس سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے بتا سکیں کہ میرا ڈیٹا ختم ہوا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے جی جی سر میں ان سے کہوں گا کہ میری انٹرنیٹ کی ریفت رفتار بہت سست ہے براہ کرم چیک کریں کہ میرا ڈیٹا پیکیج ابھی فعال ہے یا نہیں جی اگر ڈیٹا باقی ہے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ نیٹورک میں کوئی فنی خرابی تو نہیں یا کسی اور وجہ سے رفتار کم ہے جی سر میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی اصل وجہ پتا چلے اور میں جلد از جلد اس مسئلے کو حل کروا سکوں جی تاکہ میرا کام متاثر نہ ہو اور ہمارا کام تیز رفتاری سے چلتا رہے جی سر جی اوکے سر اوکے